हेलौ हेलौ औ मा माबाफोर मा मा खामानिमोन मा मा खामानियाबा नोंबा मा माखौ मावनो रोंगौ खामानियाथ' आंनाव गोबां दङ मा खामानिखौ मावनो रोंगौ माखौ रोंगौ फरायनाय फ्रालाय एकस्पिरियेन्स अबावबाफोर मावखांखाबाय नामा माबाफोर खामानि ओमफ्राय मा खामानिखौ खामानियाथ' दङ आंनाव बि बिल्दिंनि खामानि दङ सिमेन्टफोर बै गलायखानायखौ रोगाग्रा मावफानो हागोनना हाया बिदिब्लाथ' जागोन बिनि बिनि गुबुन दस्राफोरखौ जेरखम नों बै माबा बिस्कुट फेक्ट'रिफोरनि खामानि ओमफ्राय हटेलनि खामानि बेफोरनि खामानिखौबो आङो मावो मावहोनो हायो ओमफ्राय नों हायोबा माखौ मावनो हायो आं मावहोगोन

औ खामानियाथ' गोरलै सिना बे हटेलाव ओंखाम राननाय ओंख्रि राननाय बेफोरनो गोरलै खामानिसिन खस्थ' खम बेफोरखौनो मावसाबदो खुनुरुखुम दे आं बेबस्था खालामनोसै होनबा

औ दे